गोंय पुर्तुगेजाच्या शेकातळा आशिल्लें आनी एकोणिशें एकसट वर्सा आमकां मुक्ती मेळ्ळी पुर्तुगेजाच्या शेकातळा आसतना हांगा टॅलिकम्युनिकेश म्हणटा तें विशय चडसो नाशिल्लो म्हणजे एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत फोना वयल्यान उलोवंक जाय जाल्या पोस्टा कडेन त्या क्रमांकाचेर परवानगी मागची पडटाली आनी जेन्ना तो त्या क्रमांकाक जोडणी दितालो तेन्नाच म्हाका ताजे कडेन उलोवंक मेळटालें उपरांत गोंय स्वतंत्र जातकच टॅलिफोनाची गती सामकी सवकास आशिल्ली पणजेंत सुमार शंबर टॅलिफोन आसताले इल्लें इल्लें करून तातूंत वाड जाली आनी पणजेची वेवस्था वेगळी जाली मडगांवची वेगळी जाली वास्कोची वेगळी जाली फोणेची वेगळी जाली कांय वर्सां उपरांत जे तीन आंकड्याचे क्रमांक आशिल्ले ते चार आनी पांच आंकड्यांचे जाले जोडणी पणजेच्यान मडगांवां करतलो जाल्यार एक विशिश्ट क्रमांक लावचो पडटालो मडगांवच्या तसोच पणजे दुसरो विशिश्ट कम क्रमांक लावचो पडटालो आनी अशे तरेन फोनाची जोडणी जाताली जेन्ना ऑटोमॅटीक टॅलिफोन जोडणी निर्माण जाली तेन्ना हें टॅलिकम्युनिकेशन म्हणजे चड करून फोनाची जोडणी सोंपी जाली आमच्यांनी गोंया भायरूय उलोवं येतालें उलोवंक मेळूंक लागलें आनी उपरांत सगल्याक भारत भर उलोवंक मेळूंक लागलें त्या त्या क्रमांका मुखार एक विशिश्ट कोड लावचो पडटालो आनी त्याच वेळार भायल्या देशांनीय बी विदेशात फोन करतलो जाल्यार दुसरे तरेचे क्रमांक लावचे पडटाले आतां घोळट्या ध्वनींक लागून मोबायलाक लागून आमकां टॅलिकम्युनिकेशन म्हणजे सामको हातांतलें खेळणें कशें जालां खंयीय रावून पृथ्वीच्या दुसऱ्या पोंतार खंयूय उलोवं येता आनी आवाज पासून स्पश्ट आसता ह हें भारतांतलें टॅलिकम्युनिकेशन हातूंत बरींच सुदारणां जाल्या